जोंनि गेजेर जोंनि जायगायाव एबा जोंनि ओनसोलाव सानजोरां होननाय मोनसे क्लाब दङ बे क्लाबा जेराव मेरावनो खेला गेलेनो थाङो जेरै ड्रिस्टिक लेभेल एबा माबा बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेनो थाङो आरो जोंनि जायगानि गथ'फोरा जोंनि गामिनि एबा जायगानि गथ'फोरा जोंनि सानजारां क्लाबनि गेजेराव बे सिमलायावनो काबादि भलिबल फुटबल बायदिसिना खेला गेलेनो एबा पेकट्रिस खालामानो थाङो बेनि गेजेरावनो जोंनि जायगानि गथ'फोरा काबादि एबा भलिबल फुटबल गेलेनायाव एसे जौगानो हाहांदों बिसोरो गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेनो थाङो बेनि गेजेरजोंनो गेलेनायनि गेजेरजोंनो बिसोरखौ ड्रिस्टिक लेभेल एबा बिदिनो एसे गोजौ थाखोआव गेलेनो हानायनि बासिनाय जादों बिथांमोना बिसोरो गुबुन गुबुन जायगायावबो गेलेनो थांगासिनो मोजां मोजां खेला गेलेनानै फैयो बायदिसिना खाबादिफोराव देरहानानै बान्था मोनबोलायनायबो जों जोंनि मेगनजोंनो नुनो मोनदों बे बायदिनो बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेनानै देरहासारनो हाथों बा देरहाबोथों बेनि थाखाय जोंबो जायगानि जानानै जोबोर मोजां जोबोर जौगानो हाथों होन्नानै जोंबो जोबोर सानो मोजां मोनो बिथांमोना जौगा बोनो हाबा देरहा होनो हाबा जोंनि ओनसोलनि जायगानि गासिबो मोजां माबा नाम मोनो